جی آپ حمزہ علی شان سے بول رہے ہو جی میں نے کچھ دیر پہلے سوئیگی کے ذریعہ آپ کے ہ وٹل پر چکن لگ پیس دو پلیٹ مٹن بریانی ایک بٹر چکن ایک ہاف ہلیٹ زیرہ رائس چار لچھے پراٹھے کا آڈر دیا تھا ہاں اُس میں سے مجھے بٹر چکن نہیں چاہیے اب میں اُس آڈر کو کینسل کرنا چاہتا ہوں جی ہاں آپ اسے کینسل کردیجیے اور باقی چیزیں آپ مجھے اُسی پتہ پر بھیج سکتے ہاں باقی چیزیں بھیج دیجیے میں آپ کا انتظار کروں گا جی شُکریہ